जुनियायै जोंनि क'क्राझार जिल्लायावल' बेफोरबादि माखासे सोरखारि थागिदा एबा बीमाफोर दङ होन्नानै आं सानो सारा आसामावनो बा जोंनि भारतआवनो जा दं बे बे गासिबो क'क्राझार जिल्लायावनो दं गासिबो जोंनि क'क्राझार जिल्लायावल' नङा गासिबो एरियायावनो गोसारनानै दङ थिक बेफोरबादिनो जेरै प्रडान मन्थ्रि जान डन यजना बेफोर गासिबो भारत नाङैनो सोलिगासिनो दं आरो बोफोरबादिनो जोंनि बेनि मुलाम्फाफोरखौ मानि बेनि माबाफोरखौ जोंनि सुबुंफ्रा ला बांसिन सुबुंफोरानो लानो रोङाखैबो जानो हागौ लानो रोंद्रायाखै नङा मानि माखासे सुबुंफोरनावल' दं आरो बे गोबां मानसिफोरा बेफोरनि माबाफोरखौहाय बेफोरबादि माबायाव फोथायनाय गैया आरो थिक बेफोरबादिनो जोंनियावहाय दाहार लानायनि मोनसे दोहौ बा मोनसे ट्रेन्स सोलिदों होन्नानै जों बुंनो हागोन मोनसे जे बा दाहार लानाया मानि दानि दिनाव जोबोर गोरलैयै जोंहा फैबाय मानि गोरलैयैनो दाहार मोन्नो हानाय दाहार होग्रा माखासे बेंकफोर दङ जेरै बन्दन बेंक ओरै बे बन्दन बेंकआव मानि नों गोरलैयैनो रांफोरखौ मोन्नो हायो आरो आमफ्राय बेफोरबादिनो गोरलैयै मोन्नाय हिसाबै सुबुंफोराबो गोरलैयैनो लायो ओमफ्राय लानायनि उनावबो आर बांसिन सुबुंफोरानो मानि बे लानाय रांखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङा आरो जायनि थाखाय उनाव बिसोरो बुगिनांगौ जायो गाव गावनि लानाय रांखौ सुख' फिन्नो थाखाय बिसोरो गाव गावसिनि धोन सम्प'थि बेफोरखौनो फान्नांगौ जालाय लाङो आरो